हमें सबसे ज़्यादा इस्पोर्ट्स शूज में कंफ़र्ट फील होता है उसमें हम दौड़ भी लेते हैं और हम उसमें क्रिकेट भी खेल लेते हैं कबड्डी भी खेल लेते हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्पोर्ट्स शूज में और बहुत ज़्यादा मतलब किरकेट स अब कोई भी खेल खेलते हैं तो स्पोर्ट्स सूजेज में लगता है हमको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट सूज ही पसंद है और कपड़े में जैसे लोअर हो गया लोअर में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें हमको इस्प कंफर्ट फील होता है लोअर पहनने के बाद लोअर टीसर्ट लोअर पेंट यह पहनने में हमको अच्छा लगता है और उसमें हमको सोने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है किरकेट खेलने में भी कोई भी गेम खेलते हैं तो हमको लोअर पहन कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वह उसे हमको कंफर्ट फील होता है और लोअर पहनने के बाद जींस पहनने में सर्ट पहनते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है उसमें कंफर्ट फील नहीं होता है सोने में भी अच्छा नहीं लगता है जींस और लोवर जींस और सर्ट पहन कर हम सो नहीं सकते हैं और लोग सोते हैं बट हमको अच्छा नहीं लगता है लोअर और टीसर्ट लोवर टीसर्ट यह हमको बहुत अच्छा लगता है और इससे हमको बहुत ज़्यादा पसंद है यह सबसे ज़्यादा पसंद मुझे लोअर का टीसर्ट पहनने में हमको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स सूज हमको बहुत पसंद है